म्हाजी एकाग्रताय वाडोवपाक मार्शल आर्टाची म्हत्वाची भुमिका आसा हे निश्चित आनी हय म्हाज्या अभ्यासाकय ताणें आदार केला लश्करी कळा प्रशिक्षणांतले एक मुखेल आंग म्हणल्यार सर सर सरवाच्या वेळार लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें हालचाली वेल्यान सुक्ष्मताय सांबाळप आसूं वा स्पारींग करतना सादूर रावप आसूं मार्शल आर्ट तुका मानसीक नदरेन हाजीर रावपाक आनी भोव भोवतनाची जणविकाय करपाक शिकयता ही लक्ष केंद्रीत करपाची पातली सैमीक रितीन जिन्या जिणेच्या हेर वाठारांनी जशें अभ्यास अभ्यासा प्रमाण व्हरता